म्हजो बाव दिरक ताका खेळांत खूब रुची आसा ताका खेळ खेळपाक खूब आवडटा ताणेन आपलो खेळांनूच करियर करपाचें चिंतलां ताका लागून ताका लागून तो खूब धडपड करता ताका फुटबॉल खूब आवडटा ताणें तें कशें प्रशिक्षण घेवपाचें तें तो सगळ्यांक विचारीत आसता जाल्यार ताचो सर ताका खूब सपोर्ट करता ताणें तांकांच विचारून तांकां कशें प्रशिक्षण कशें घंवपाचें तेची हें केलां आनी हेर सोयी बद्दल तो तांकांच विचारता ताणें फुडें फुटबॉलांत आपलो करियर करतलो अशें चिंतलां कारण फुटबॉलांत खूब स्कोप आसा तितूंत ताका ताजी भयण बीन खूब सपोर्ट करता तिकाय खुबशें ज्ञान आसा आनी आमचो मिनिस्टर आर्ट अॅन्ड स्पोर्ट्स तांच्या कडल्यान थोडी मदत घेतली आनी तो मदत करतलो अशें आमकां आशा आसा